आङो थांनाय सप्तासेनि सिगां अनलाइन सपिङाव जुथा जरासे बिहरनाय जादोंमोन केस पेमेन्ट होनायनि गेजेरजों जुथाया सौफैबाय नाथाय आंनि फसायनाय बायदि जुथाखौ आं मोनाखै आं जे जुथाखौ जे नाम्बारखौ आङो बिहरदोंमोन बे नाम्बारनि देरसिन नाम्बारा फैदों आट नाम्बार बिहरनायाव नय नाम्बार फैदों बिनि थाखायनो आङो गोसोखौ दुखु मोनदों जुथाखौ आङो डाइनजौ रांनि एसे गोजौआवहाय बिहरनाय जादोंमोन नाथाय दा गान्नायाव हल गल जायो बिनि थाखायनो आं गोसोखौ दुखु मोनदों बेनि डाइनजौ रांखौ आं नांला सानबाय गोसोआवहाय बिनि उनावहाय आङो फसायनाय बायदि नेक्स माबायाव आङो अनलाइन अर्डार खालामफिनाय जागोन आरो बे बायदि जुथायाबो मिलाया ओरै आथिङाव गानब्लाबो हल गल जायो ओरैहाय लेसफ्राबो थिक नङा मोनसे गोलाव मोनसे गुसुं दा गोसोखौ दुखु मोनदों बे जुथाखौ मोजां हामनाय बायदि मोनैखाय दा माथो खालामनो आं नेक्सावहाय ट्राइ खालामफिनो नाजादों आरोखि बिहरफिनो थाखाय